हमारा भारत देश कई प्रकार के खेलों को लिए हुए हैं इसमें से हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश और हमारे मध्य प्रदेश का जो प्रादेशिक खेल है वह हॉकी हमारे देश में क्या होता है कि जो हमारा हॉकी है वह बहुत ही चाव से खेला जाता है और हमारा प्रादेशिक खेल होने की वजह से इसमें लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट भी है हमारे भोपाल में एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है जिसके अंतर्गत हमारा एक खेल आयोजित किया जाता है और टूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद टूर्नामेंट के नाम से इसका आयोजन होता है और इसमें काफ़ी दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के खिलाड़ी आकर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट से हमारे हॉकी को खेला जाता है हॉकी एक इतना ही मतलब मज़ेदार गेम है इसमें सभी खिलाड़ी आपस में खेल भावना के साथ जुड़े होते हैं और एक दूस एक बॉल को हॉकी के जरिए एक से दूसरे के पास में पास करते हैं और इसी प्रकार से हमारा गेम आता है शतरंज शतरंज के अंदर क्या होता है कि दो खिलाड़ी होते हैं जो कि दिमागी दाँव पेंच लगाते हुए गोटियों को इधर से उधर करके एक दूसरे की गोटियों को कैसे भी गिराते हैं और बाद में क्या होता है कि जो राजा को मार जाता है वह खेल जीत जाता है